म्हज्या घरा लागीं खूब न्हंयो आसात वॉटर पार्क आसात आनी थंय आमी थोडे लोक नुस्तें गरोवपाक वतात बोटींग करतात पूण जे ट्युरिस्ट लोक येतात थंयसर खुबशे घाण करून दवरतात मागीर थंयसर कसल्यो बाटल्यो उडयल्यो आनी कितें उडयलें पूण आमचे सरकार लोक आनी आमचे गोंयचे लोक आसात ते आमी निवळसाण ते निवळसाण करून दवरतात त्या कारणान आमकां हांगासर फ्लड जायना कसलेंच हें जायना आनी फिशींग करतना आमचे गोंयचे लोक बरें करून करतात पूण जे भायले लोक येतात ट्युरिस्ट लोक ते कश्या कशें जाता तो उदकाचो वापर करतात तसो कितेंय उदकान उडोवप कसल्यो सॉफ्ट ड्रिंकाच्यो बोटल्यो उडोवप आनी त्यो दुशीत उदक करून दवरतात पूण आमचे गोंयचे लोक आसात आनी सरकार लोक ते बरें करून निवळ करून ताचो हें करतात आनी निवळसाणीन आमचें गोंय दवरतात